हां हॅलो फ्रेंड यें कितें रे तोवशी दिसता मरे हीं तोवशी न्ही ही गांवठी तवशीं बरी तन्नी आसा मरे यें सांग पळया ती ती कितें ती वाट्यान दितात काय किलोंनी दितात तुमी वाट्यांनी एक कसो वांटो तर स सात मेळटली आं एक खावन पळोव हांव कट करून खावन अशें एक का का कातरून दियात तुमचे कडेन मीठ बीन आसा मीठ बारीक बारीक बोटल मिठाची ना न्ही आनी बेश्टे अशें एक ते चार चार शिर चार शिर कोरून दी तेजे

घोसाळें आसा आं येजी ती भाजी करतात भाजी विकतात आनी कितें आसा आं तें दुदयाचें कितें बारीक शीर कोरून दितात तुमी

पीस करनात फुल्ल कसो तर तो फुल्ल शंबराक दोन ते तन्ने आसात काय जून आसात ते मोठे आं तन्ने आं भाजी बरी जाता तेजी आनी कितें घालचें पडटा तेका आं तें कितें खतखतें म्हणटात तसलें कितें रे तें आं बरें लागता न्हय आं तें एक काम कर दाखयता तूं यें पय थोडी फोडी घाल यो दोन चार घोसाळीं घाल तें भेंडें घाल थोडेशे आनी एक ते दुदी दुदी घाल आनी कितें एक जाय पय न्ही खतखत्याक कितें सामान जाय पय न्ही तें मात्शें सगलें घाल आनी एक पळय कितले जाता ते टाॅटल मारून

आं काकडी हय काकडी घाल काकडी शंबरान काकडी पीस कट केल्या ती दी म्हाका खावपाक सद्या टेस्ट करपाक दी आं थंड घाल आं आनी कितें आसा तुमचे कडेन आनी आनीक कसली भाजी वाल बी आसा तें एक पन्नास रुपया घाल वाल हय तें कित्याक घालून दी पिशवेन बी